جب بات ہمارے شہر گوتم بدھ نگر ضلعے کی کی جاتی ہے تو یہاں کی حکومت کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی انہوں نے ہمارے ریاست کے لیے بہت سارے اچھے اچھے کام کئے سینٹرل نوئیڈا کا کیا لوگ سبھا انسٹیٹیوشن کا انتخاب کیا اور بھی بہت ساری بڑی بڑی سڑکیں بڑی بڑی عمارتیں بہت ساری بلڈنگس کئی کئی فر کئے گئے اور ہم سب کی سویدھا کے لیے ہماری حکومت نے کام کیا ہے ہمارے بہت سارے ایم ایل اے ریاست میں جنہیں بھیج پال سنگھ نگر ہیں ہیریندر سنگھ ہیں لکچھمی راج سنگھ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلائی اوور وغیرہ پر بھی بہت کام کیا ہے اپنے علاقوں میں انہوں نے بڑے بڑے فلائی اوور بنائے بہت سارے ہاسپیٹل کیے تعمیر کئے گئے جن سے ہمیں بہت سارے سہولت ملتی ہے